नमस्ते प्रह्लाद जी सर नमस्ते

जी

जी जी

जी जी सर सर तुहानूं बी ममरखां न तुआढ़े आशीर्वाद कन्नै तुआढ़ी गाइडैंस कन्नै सारा किश होएआ ऐ जी जी बिल्कुल सर जी सर जी सर बिल्कुल जी सर

जी बिल्कुल सर

जी बिल्कुल सर

जी

ठीक ऐ सर

जी सर शुक्रिया सर जी

बिल्कुल सर बिल्कुल अस सोमवार सर थोह्ड़ी घट्ट ऐ उस दिन अस मीटिंग रखाई लैन्ने आं एहदे बारे च जी सर जी जी सर